जीअं त मां अंबरनाथ शहर में रहंदो आहियां असांजे हिते हिकु टेम्पल आहे जो जाम ई वधीक फेमस आहे उहा आहे शिव मंदर अंबरनाथ जॾहिं बसियो बि न उहे तॾहिं खां उहे मंदरु आहे असांजे हिते उहो जाम हिक तरह खां टूरिस्ट अट्रेक्शन आहे जाम अलॻि अलॻि शहरनि खां माण्हू ईंदा आहिनि सिर्फ़ उहो मंदर में विझण लाइ उहो शिव जो मंदरु आहे त उन ई जाम मतिलबु वैल्यू कंदा आहिनि माण्हू और असांजे हिते हिकु माउंटेन बि आहे पहाड़ बि आहे उहो हाजीमल पहाड़ ते माण्हू ईंदा आहिनि ट्रेकिंग लाइ क्योकी उहो जाम वॾो पहाड़ आहे और हुतां उहो नेचर जाम सुठो आहे त माण्हू उते ईंदा आहिनि परियां परियां खां ईंदा आहिनि ट्रेकिंग करण लाइ उहो पहाड़ जाम लंबो आहे उन में चढ़ण में ॿ कलाक खां वधीक लॻंदा आहिनि पोइ माण्हू तॾहिं बि ईंदा आहिनि क्योकी उन्हनि खे एडवेंचर करण लाइ जाम वणंदो आहे